دہلی میں صحت کی دیکھ بھال میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے مختلف طریقے ہیں کچھ اہم پہلو یہ ہیں ٹیلی میڈیسن مریض دور دراز سے ڈاکٹروں سے مشورہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے وقت اور سفری اخراجات بچتے ہیں الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز مریضوں کے صحت کے ریکارڈز کو ڈیجیٹل طور پر محفوظ کیا جاتا ہے جس سے ڈاکٹروں کو مریض کی مکمل صحت کی تاریخ تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور علاج میں آسانی ہوتی ہے ہیلتھ کیئر ایپس مختلف موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے مریض اپنی صحت کا خود خیال رکھ سکتے ہیں جیسے کہ صحیح وقت پر دوا لینے کی یاد دہانی فٹنیس ٹریکنگ اور ڈاکٹروں سے اپوائنٹمنٹ بکنگ میڈیکل ڈائگنوسٹک ٹیکنالوجی جدید تشخیصی آلات جیسے ایم آر آئی سی ٹی اسکین ایکس رے ایکس رے مشین کا استعمال صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے ہیلتھ انفارمیشن سسٹمز مختلف ہیلتھ کیئر سسٹمز اور اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے علاج میں شفافیت اور مؤثر فیصلہ سازی ممکن ہوتی ہے یہ ٹیکنالوجی دہلی میں صحت کی خدمات کو بہتر بنانے علاج کی کیفیت کو بڑھانے اور مریضوں کے تجربے کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں